میں نے جب دسویں جماعت پاس کی تو مجھے ایک فیصلہ لینا تھا کہ میں کس اسکول میں ایڈمیشن لوں تو میں نے اس وقت اپنے والد محترم کا مشورہ لیا کہ میرے والد محترم ایک ٹیچر ہیں اور وہ ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں اور ایک والد اپنے بچے کے لیے ایک پتا اپنے پتر کے لیے ہمیشہ اچھا اور نیک اور صالح مشورہ دیتا ہے